हमसब हिन्दू छी हिन्दू समाजमे रहैवला छी जेनाकि सहरसासँ पच्छिम चलबै तऽ अहाँके तारापीठ भेटत तारा उग्रतारा मन्दिर भेटत पूब जेबै तऽ अहाँके कुशेश्वर थान भेटत दच्छिन जेबै तऽ देवनाथ जी भेटत नीलकण्ठ बाबा भेटत उत्तर जेबै कारू बाबा थान भेटत तकर बाद पच्छिम जेबै तऽ अहाँके ई कुशेश्वर भेटत सिन्घेश्वर भेटत हर जगह हमसब मन्दिरमय अइ एहन नहि छै जे मन्दिरके हमसब पूजा करैवला छी